औ दङ दङ औ दे दे दङ बिदिनो मुला बेसर ओमफ्राय जिंखा बायदिसिना औ दे होनो बाजाराव औ बाजारावनो एसे लामा मोखां दे दा लांफै

औ माबा ए ए दामा माबाया भला ट्रिस टाखा केजि ओमफ्राय मुलाया दस थाखा मुथासेआव दे दा लांफै मा मा मैगं गोथां नांगौ एसे थाब लांफै दे मा खालामो खालामनायालाय दे होनब्लालाय दे औ दे दे दे